हम बकरी पालते हैं भैंस पालते हैं इसलिए कि हमको फायदा हो हम बकरी पाल के चारा खिला के उसको बढियाँ से रखते हैं तो उसे बेच के हम फायदा ले सकते हैं हमको कुछ आमदनी हो जाता है भैंस जैसे हुई बच्चा दे दी तो उससे भी फायदा है दूध निकाल के हम ले जाते हैं डेयरी पर देते हैं रोज उससे पैसा मिलता है उसी से घर का खर्चा भी चलता है

जैसे मुर्गी हुआ पाल दिए उसको बजी का दाना खिलाते हैं उसे चरा देते हैं उससे भी फायदा होता है जो मुर्गी अंडा दी उसको बेच के अपना खर्चा कर सकते हैं घर का जैसे तेल नमक मसाला जो नहीं है उसको हम पूरा कर सकते हैं अपना हर चीज फायदा हो सकता है